असांखे दुनिया जहान जे जानकारियूं त हिनी प्रैस सां ई मिले थी असां न त असां जॻहि जॻहि ते देश जे हर कोने ते असां पुॼण जे क़ाबिल त आहियूं कोन त असांखे दुनिया जे हर कोने कोने जी जानकारी हिन प्रैस सां ई मिलंदी आहे और असांजी हितो नॉलेज बि ख़ूबु वधंदी आहे हा न की प्रैस जेकी इहे जन ख़ूबु चीज़ा वधाए चधाए बि ॿुधाईंदा आहिनि या कुझु सीरिज़ा इहे जन लिकाए बि वेंदा आहिनि लेकिन हर चीज़ असां हर जॻहि ते पुॼी करे असांखे सभु ख़बरा न पूॼी सघदियूं आहिनि इहे त हिननि जे माध्यम सां ई असांखे ख़ूबु नॉलेज मिले थी हिनी प्रैस सां ई त हिन लाइ असां मतिलबु हर ख़बरनि ते विश्वास न बि करिणो खपे लेकिन हिन खे असां अभारी बि रहंदा आहियूं छोकी हिन सां ई असांखे सभु ख़बरा मिलनि थियूं